ہیلو

ہیلو ہاں میکینک صاحب ہیلو سر آپ جی آپ فریج میکینک صاحب بول رہے ہیں ہاں سر کل آپ کو جو میں بلایا تھا فریج ٹھیک کرنے کے لیے تو ہاں تو کل کیسے آپ میرے فریج کو صحیح کیے اب صحیح سے پانی بھی پاس نہیں کر رہا پیپ بار بار پھٹ جا رہا ہے اسی طرح سے اس کا کوئل بھی جل گیا اسی طرح سے پھر کیا نہیں نہیں سر اس سے پہلے جو میں مستری بلایا تھا وہ بہت ہی اچھے سے ایک دم اچھے طریقے سے میں بنایا تھا لیکن آپ پتہ نہیں کس طرح اس کو اور گڑبڑ کر دیے صحیح سے بنایے نہیں آپ مجھ سے بہت زیادہ پیسہ لے لیے ارے تو بھائی تم جب پیسہ لیے تو اس کا تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے آپ تو بنا دیے اور کچھ گارنٹی وارنٹی بھی نہیں بولے کہ ہاں چلو اس بار اچھا چلے گا یا کچھ چلے گا لیکن کچھ بھی نہیں آپ بولے بس بنا دیے بھاگ گئے آپ لیکن اس سے پہلے جو مستری آئے تھے نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بنائے تھے اور لیکن وہ مجھے بول کر گئے تھے کہ آپ کا اس بار دو تین سال چلےگا وہ گارنٹی کے ساتھ بول کے گئے تھے اور پیسہ اچھا سا لے گئے وہ مطلب بہت زیادہ اماؤنٹ لے گئے تھے وہ لیکن آپ تو پتہ نہیں ارے ٹھنڈ بھی نہیں ہو رہا ہے پانی اب میں کیا کروں بہت زیادہ پریشان گرمی کی موسم ہے بھائی اور ادھر پورا فیملی پریشان رہتا ہے ہوں تو اور سب ٹھیک ٹھاک ہے نا ہیلو سر تو ایک کام کیجیے پھر کسی ٹائم ہمارے فریج کو آپ دیکھ لیجیے پھر ٹھیک